हाँ लाखों के बच्चे दौड़ते हैं स्कूलों में दौड़ भी लगाते छोटे बच्चे तो दौड़ते ही भागते रहते हैं और सबसे अच्छी एक्सरसाइज तो रनिंग ही है सेहत अच्छी बनी रहती है है न दौड़ने से फिट रहते हैं दुबले भी रहते हैं मोटापा घटता है और लंबाई बढ़ती है सबसे अच्छी एक्सरसाइज कहा जाता है कि रनिंग ही है तो सब जोगिंग अच्छी चीज है दौड़ना चाहिए